ہیلو جی کس سے بات ہو رہی ہے ہوں کس سے بات ہو رہی ہے جی جی ہاں تو میم مجھے آپ سے فش لینی تھی مجھے فش لینی تھی انڈین فنگس جی تو انڈین فنگس کے ریٹ کیا ہوں گے ساڑھے آٹھ ہزار روپئے تو ویسا مچھلی تو باقی بھی ہیں اس میں ایسا کیا خاص ہے تو انڈین فنگس پورے ولڈ میں گھومتی ہیں کیا جی جی جی تو آپ تھوڑا سا تھوڑا سا ریٹ میں مجھے ڈسکاؤنٹ دے سکتے ہیں کتنے پرسینٹ کی ساڑھے چار ہزار روپئے جی تو آپ مجھے یہ والی فش تو مجھے ون کے جی کر دیجیے گا جی اور آپ بتا رہی ہیں کہ آپ کے پاس اور ورائٹیز بھی ہیں چلیے مجھے باقی سب رہنے دیجیے بس مجھے یہی پیک کر دیجیے گا یہ ڈیلیور کروا دیجیے گا سنگم وہار میں آپ کو ایڈ کرنا ہے ڈیلیور گلی نمبر پانچ میں چلیے آپ جلدی سے کروا دیجیے گا میں تھوڑا کام ہے اپنے کو جی جی جی تھینک یو